हां जी

हैल्लो भैया केह् हाल ऐ हां केह् करा दे ओह् भैया सवेरे उत्थै सुआंखा जाना ऐ केह् स्हाब कताब ऐ

सवेरै दस बजे

साढे त्रै सौ रपेआ ज्यादा ते निं होई गेदा

ते फिर दिक्खना साढे त्रै सौ ते मतलब दिक्खी लैने आं आटो आटो कर लैगे निं तां एह् साड्डे त्रै सौ कोला घट्ट दा आटो वी होई जंदा

हां ते कोई साढ़ियां सत्त अट्ठ सोआरियां होई जानियां न हां हां केह्ड़ा आटो ऐ थोआड़ा

ई रिक्शा हां एह्दे च छे पंज छे सोआरियां आई जंदियां न ते जे तुसैं इयां मतलब सोआरी दा कराया किन्ना रक्खे दा अच्छा

ढाई सौ बी जैदा ऐ

बीह् बीह् बीह् बीह् रपे ते इयां लैंदे न आटो आह्ले

स्टाप दे बीह् रपे निं होंदे चलो दिक्खी लैगे फिर ते सवेरै फिर किन्ने बजे जाना ठीक ऐ